हाँ यार वह एक बार है ना हमारे इस्कूल में फ़ुटवॉल का टूर्नामेंट हो रहा था तो इस्कूल की टीम के लिए एक प्लेयर कम पड़ रहा था और मेरे दोस्त भी थे उस टूना प्रतियोगिता में भाग ले रखे थे तो वह बोले कि कि तू भी आजा तू भी खेल ले तो मैंने उन उन्होंने मुझे फ़ोर्स करा उस वजह से मुझे फ़ुटवॉल खेलना पड़ा फ़ुटवॉल खेलने में मुझे मले मुझे इतना कुछ आता नहीं था फ़ुटवॉल खेलने में मेरे दोस्तों ने थोड़ा बहुत मुझे बताया तो फिर मैंने फ़ुटबॉल में कैप्री बना था बॉल को रोकने वाला तो उसमें कभी मेरे मुँह पर लग रही है बॉल कभी गोल हो रहे हैं हार रही थी हमारी टीम और कुछ लोग मुझे गाली दे रहे थे कि तेरी वजह से हार रहे हैं तो मुझे बहुत निराश निराशा हुई थी कि मैं फ़ुटवॉल खेलने नहीं जाता फिर भी मैंने दोस्तों की वजह से फ़ुटवॉल खेला था ऐसा हुआ था मेरे साथ एक बार